तऽ हमहुँ पाबनि तिहार करै छी हमहुँ बहुत पूजा पाठ दुनिआँ जेहन होइ छै से पाबनि तिहार कऽ कऽ रहल छी छैठ करै छी छैठमे खजुरी बनबै छी पीड़िकिया बनबै छी पाबनि तिहार जे होइए सभ करै छी तीर्थ बर्थ दुनिआँ जहाँ बहुत करै छी डिहबार बाबाके जाबे पूजा नहि करै छी शिवगुरुके जाबे पूजा नहि करै छी देवता सभके पूजा नहि करै छी ताबे हम खाना नहि खाइ छी खानेमे जहन हम पूजा पाठ हमसभ कऽ लै छी तखने कोनो बात रहैये आओर पूजामे सालो भरिके पाबनि तिहार पूजा पाठ सभ कऽ रहल छी तहन आरो खाना पीनामे खऽ खाना पीनामे से खाना पीना बना रहल छी जेकि खाना पीना भात अइ रोटी अइ सब्जी अइ मटर पनीर अइ आलू कोबी अइ भाँटा अदौड़ी अइ आओर सभ कनि साग सब्जी बनबै छी रोपै छी अपना जनिते साग सब्जी सभकिछु हमरा नहि खाद देबऽके लुरि अइ नहि किछो गोबर धऽ देलहुँ कनि पानि धऽ देलहुँ कनि वएह सभ तऽ एगो दुगो उपजि गेल कनि खेलहुँ तऽ वएह सभ एगो तोड़लहुँ फोड़लहुँ खेलहुँ आर खेती पथारीके तऽ हमरा सभके लुरि नहि अइ जे रहै तऽ जोन बनिहार दुनिआ जहान एगो दुगो कनि कऽ देलक बुढ़ बुनासु छी दुनिआँ जहान घुरै छी फिरै छी तऽ अपन समय अथी कऽ लै छी मगर हमरा पूजा पाठमे अइलेल हमरा केओ बात कहऽ लेकिन पूजा पाठमे हम व्यस्त रहै छी हमरा पूजा पाठसँ कहुँ होइए कि जौं खाली जेना सभ परदेसेमे हम पूजे पाठ करी घूरी मगर अपना अथीमे मिलल रहै छी पूजा पाठ एखनो गेल छलौहँ जनकपुर जनकपुरमे बहुत किछु देखलहुँ बहुत किछु खुशी खुशी चढ़ेलहुँ देखलहुँ जानकी जीके राम मन्दिरके ओइमे सभकिछु देखलहुँ बहुत खुशी खुशी रहलहुँ हमरा अइलेल किछु रहऽ नहि रहऽ हमरा होइए कि हम पेटो नहि खैतहुँ आओर हमर हम पूजा पाठ करितहुँ देवता लगमे जैतहुँ पूजा पाठ करऽ जैतहुँ तऽ हम भागै छी पूजा पाठ करऽ लेल तऽ ओइ सभमे हमरा कोनो अथी नहि अइ बोड़ी पोखरिमे डिहबार बाबा छथि ओतऽ आबै छी पूजा पाठ करै छी अइ दवता सभके महादेव सभके देखै छी तहन खाना पीनाके बुढ़ भुनासुके बुझते छियै खेत पथार जेना दुनिया जहान बाल बच्चा जे करऽके होइ छनि से करै छथि मगर हम जेहै होइए जहिना लुरि अइ तहिना कऽ रहल छी हमरा आरो कोनो बात नहि अबैए जे किछु करू या नऽ करू ओना करू मगर अहि सभमे लागल लपटल रहै छी बुढ़ भऽ गेलहुँ बाल बच्चा अपन जहाँ तहाँ जहाँ जैसा अपन करैए हमरा जहिना अइ तेनाहीमे लेपटायल रहै छी पूजा केलहुँ धर्म केलहुँ धर्मपर रहै छी लेकिन धर्मे केलासँ दुनियामे सारा संसार सभकिछु छै तऽ अहि सभपर रहै छी आब देखू आओर जब अहि सभके असरा मे छी जेना असरा अहि सभ पुरैब सभ असरा अहाँ सभ पुरैब सरकारे सभके पुरबै छथिन ओहे पुरेथिन मनुख सँ किछ नहि होबऽ बला छै मनुख से की छै हम ओकर मुँह तकै छियै हमर ओ मुँह तकैए की हैत नइ हैत तऽ आब सरकारे सभके मुँह तकै छथिन आओर जरूर पुरेथिन जौं पुरेथिन तऽ वएह पुरेथिन देथिन जरूर देथिन असरा हम बहुत लगा रहल छी ओहिएपर जे वएह सभ पुरेता वएह सभ करता तखन आरो हम इएह सभमे रहै छी अहि सभके पूजा पाठके कऽ रहल छी पाबनि तिहार कऽ रहल छी साल भरि के पाबनि करै छी तिहार करै छी सभकिछु के आ जहन जाइ परदेस लोक निकलैए जे हाँ आइ पूजा पाठ मे जाइ छी तऽ हम कहै छियै हमहुँ जैब अइले हमरा किछ रहऽ नइ रहऽ सरकार पूरा करता हम जैब हम जैब तऽ जैब ओहिमे हम पूजा पाठमे रहै छी कनि केलहुँ धेलहुँ गेलहुँ केओ गङ्गा लऽ बिदाह भेल गङ्गे निकैल गेलौ केओ फल्लाँ ठुमा जाइ छी तऽ हमहुँ जैब हमहुँ निकलै छी तऽ ओइ सभपर कनि हमरा ज्यादा अथी रहैए नीक रहै छी मगर कऽ रहल छी अपना घरो घरेलूमे जे होइए से करै छी खाना पीना भात रोटी जे दुनिया बनबै छै लो से हमहुँ बनबै छी सब्जी अइ भात अइ रोटी अइ दाइल अइ करै छी